جی ہمارے یہاں كا آب و ہوا بہت ہی زیادہ صاف اور شفاف ہے اور ہمیں ہمارے گاؤں میں بہت ہی زیادہ كھیتی باڑی ہوتی ہے جن سے ہمیں دقتیں نہیں ہوتیں آب و ہوا كو سانس لینے میں اور بھی اتنے سارے پیڑ ہیں خشک سالی بھی نہیں سردی ہے پڑتی ہے اور كسان ان ركاوٹوں اور نقصانات سے اس طرح نمٹتے ہیں كہ انہیں زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتی اور وہ سارے كام كر پاتے ہیں